खेती केना होइत छै ई सुनबैत छी सभसँ बढ़िआँ खेती केना होइए तऽ धानके बिरार धानके बिरार सए टके किलो डेढ़ सए टके सत्तर टके रेटमे मिलय छै बाजारमे बाजारमे मिलल धान लएके घरमे राखलु घरमे राखयके बाद खेतकऽ बिरारवला खेतकऽ पहिने बनेनाइ छै केना तऽ घास काटिके हटेनाइ छै ओकरा ट्रेक्टरसँ जोतनाइ छै जोतिकऽ खुब हाउल भए जाइ छै चोपियाकऽ तब जे ई धानके बिरार जे किनय छियै तऽ ओ धानकेँ बिरार लए गेलुँ ओकरा छिटलुँ खाद देलुँ बिरार देलुँ छिटलुँ छिटयके बाद नमहर भेल नमहर होयके बाद ओहि खेतमे रोपबै ओहि खेतके तामऽ खाली कएके राखैत छियै खाली बरसात भेल पानि भेल तऽ पानि पटौनी बचि जाइ छै आ नहि पानि नहि भेल तऽ ओहि खेतके पटबऽ पड़ै छै चारि घण्टा पाँच घण्टा पानि लागै छै पटेलुँ ट्रेक्टर गेल कादो भेल कादो होयके बाद जन कयने रहै छै पहिने सुबहियएमऽ छओ गो पाँच गो जन भेल जन ओ कऽ लऽ गेलु रोपयवला खेतमे ट्रेक्टर तामऽ बहय छै साउस ससुर छै एना अपना लेडीज रहलहुँ पाँचटा जन लयके गेलहुँ ओ बिरार ला बिरार उखाड़े लऽ गेलुँ तऽ पाँचटा जन रहल तऽ दसटा आँटी उखाड़ै छै तऽ भेलय पचासटा पचासटा आँटी उखाड़यके बाद जन आरकऽ मान स्थान केलुँ धूप लागि गेल आबु दीदी माय चाची दादी छाहरिमऽ जिरबु जिरबैके बाद पानि देलुँ आनिके ग्रिहथ देतय जे रोपेबै हम तऽ हम ओकरा पानि देबय जे बीड़ी खइतै बीड़ी देबै ठीक छै तब खायक मँगेबै बाधेमऽ हमरा अरके घर पर नहि आबय छै खायलऽ बाधमे खायलऽ मँगेबै पानि मंगेबय सभचीज मंगैक पतरी कतहुँ गाछ रहल छाहरिमऽ आराम कएकऽ खयलक खायके बाद जिरेलक जिरबैके बाद ता ओने साउस सासुर कादो तऽ करिते न छै ट्रेक्टर लयकऽ तकर बाद रेस्ट लेलु रेस्ट लयके तब पाँचोटा जन गेलुँ अपना गेलुँ खेत पर तऽ ओकरा चारि गोरा आब रोपबै एक गरौ धानके जे बिरार छै दस दस आँटी उखाड़ने छियै ओ कनि कनि हमरा अरके मुट्ठी बनायल जाइत छै ओकरा कोई आदमी सभकेँ पाइ र मुट्ठी मुट्ठी जेना लोक भोज खाइ छै लाइनसँ तेना गिरबै छै आ पाँच गो जन गिरबैत छै अपना ग्रिहथ छियै तऽ गिरा देलहुँ पाँचटा जन ओने तामे रोपय छै धानके ओहि कादोमे धानके रोपय छै बिरार भए गेल तऽ अपनो रोपलहुँ आब ओ धान रोपय जाइत छै तऽ ओहिमे कतय मेहनत लागैत छै